जी जनाब आं कोई गल्ल निं म्हाराज थ्होई जाह्ग सारा म्हाराज बने बनाये दा पंतजलि दा लैना होग थ्होई जाह्ग ओम शांति दा लैना होग ओह्बी थ्होई जाह्ग जेह्ड़ा लैना तुसें थ्होई जाह्ग कोई गल्ल निं म्हाराज कोई गल्ल निं तुस दुकान उप्पर विजिट करो तुसें ई थ्होई जाह्ग सब किश कोई ऐसी गल्ल निं ऐ